हैल्लो तुस दुकानदार होर बोल्ला दे ओ अच्छा मि सनाओ थुआढ़ी दुकाना बिच केह्ड़े केह्ड़े टाइप दे फ्रूट होने न अच्छा असें ना इक सगन भेजना हा ओह्दे च चाहिदे पर बधिया देह् फ्रूट चाहिदे फ्रैश होने चाहिदे ओह् हां टोकरा ही बनाना पर जेह्ड़े बधिया फ्रैश फ्रूट होन तुसें पता ऐ कि एह् फंक्शन दी गल्ल ऐ कोई बेजत्ती नि होनी चाहिदी ऐ एह् बड़ी मैटर करदी केह्ड़े केह्ड़े टाइप दे तुस सनाई सकदे ओ मि केह्ड़े केह्ड़े टाइप दे फ्रूट न थुआढ़े कोल

और और मि सनाओ साइज ते बड्डा ही चाहिदा लोह्का नि चाहिदा हां दो तिन ज्हार रपे दा बनी जा जिन्ना शैल बनना चाहिदा बस दो दिन तिन दा बनै पैसे दी कोई टैंशन नि हां ते कुछ खराब नि होने चाहिदे फ्रूट खराब नि होना चाहिदा और हां हां सवेरे मतलब कि टाइमिंग केह् तुंदी शाम्मी देई लेगे यां सवेरे तुस ज किन्ने बजे दुकान खोह्लदे तुस

पक्का मतलब एह् गल्ल पक्की ऐ ना कि तुस शैल ही करियो कम्म क्यूंकि मैं पूरा दिक्खी लेओ ओ